جی ہاں دہلی کے علاقے میں خواتین کا کردار اور وقت کے ساتھ کافی بدل گیا ہے آج کل خواتین مختلف شعبوں میں فعال ہیں اور ان کی زندگیوں میں کئی تبدیلیاں آئی ہیں خواتین کا کردار تعلیم اور کام خواتین اب آزادانہ طور پر تعلیم حاصل کرتی ہیں اور مختلف پیشوں میں کام کرتی ہیں بہت سی خواتین تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف اداروں میں ملازمت کرتی ہیں اور خود مختار کاروبار بھی شروع کر رہی ہیں خواتین کی آزادی خواتین اب اکثر اپنی تعلیم اور کام کے مواقع کے لیے باہر جاتی ہیں چاہے وہ مختلف شہر شہروں میں ہو یا مختلف ممالک میں رکاوٹیں سماجی اور ثقافتی رکاوٹیں بعض علاقوں میں اب بھی روایتی نظریات اور ثقافتی رکاوٹیں موجود ہیں جو خواتین کی تعلیم اور کام کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں سیکورٹی مسائل خواتین کو کبھی کبھی کبھار سیکورٹی اور محفوظ نقل و حمل کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کی آزادانہ نقل و حرکت کو متاثر کر سکتی ہے معاشرتی دباؤ بعض خواتین کو اپنے کام کے انتخاب و پیشہ پیشہ وارانہ زندگی میں مقامی معاشرتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ چیلنج موجود ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خواتین کی حالت بہتر ہو رہی ہے اور ان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے